जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है भारत में अपनी मातृभाषा हिन्दी को प्राथमिकता दी जा रही है बच्चों के इस्कूल कोर्श में भी हिन्दी भाषा रामायण महाभारत को शामिल किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने इंडिया अंग्रेज़ी शब्द को बदलकर देश का नाम भारत किया है और हमारी मातृभाषा हिन्दी है तो हमें हमारी मातृभाषा को हमेशा ऊपर रखना चाहिए और बाहर से आने वाले विदेशी भी भारत अगर आते हैं तो वे हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं वे विदेशी अगर वृंदवन जाकर हिन्दी में हरे राम हरे कृष्ण गाते नज़र आ रहे हैं और यह हमारी सबसे बड़ी विशालता है हमारे भारत देश की कि बाहर से आने वाले विदेशी भी हिन्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे देश में कुछ लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग करने से कतराते हैं लेकिन हमें हमारी मातृभाषा को हमेशा ऊपर रखना है और हमें हिन्दी भाषा का उपयोग करना है